اتّر پردیش کی تاریخ میں اردو زبان کی جڑیں مغلیہ دور سے جڑی ہوئی ہیں مغلیہ سلطنت کے دور میں فارسی سرکاری زبان تھی مگر عوامی سطح پر فارسی اور مقامی زبانوں کے ملاپ سے اردو زبان کا آغاز ہوا اس زبان نے شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں خصوصاً اتّر پردیش میں تیزی سے فروغ پایا اردو زبان کی ترقی میں مغل حکمرانوں کا بڑا کردار رہا جنہوں نے ادب شاعری اور فنون لطیفہ کی سرپرستی کی اردو زبان نے اتّر پردیش کی ادبی میدان میں ایک انقلابی کردار ادا کیا ہے لکھنؤ جسے اردو ادب کا گہورہ کہا جاتا ہے نے بہت سے مشور بہت سے مشہور شعراء ادیب اور فنکار پیدا کیے میر تقی میر مرزا غالب امیر مینائی اور داغ دہلوی جیسے عظیم شاعروں کا تعلق اتّر اتّر پردیش سے ہے ان شعراء نے اردو شاعروں کو ایک نئی بلند بلندی پر پہنچایا اور ان کی شاعری آج بھی مقبول ہے عام ہیں اتّر پردیش کی تہذیب اور معاشرتی زندگی میں اردو زبان کا ایک خاص مقام ہے لکھنؤ کی تہذیب جو لکھنؤ کی شام کے نام سے مشہور ہے اردو زبان کی خوبصورتی اور نفاست کا بہترین نمونہ ہے یہاں کی زبان دانی طرزِ گفتگو اور ادب و آداب کی روایتیں اردو زبان سے جڑی ہوئی ہیں لکھنؤ کا ادب و تہذیب کم شہر شہر ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں کی ثقافتی شناخت میں اردو زبان کی جڑیں کتنی گہری ہیں اتّر پردیش میں اردو زبان کی مقبولیت کا ایک اور اہم پہلو مختلف ثقافتی تقریبات اور مشاعرے ہیں مشاعرے اردو ادب کا ایک اہم حصہ ہے جہاں شعراء اپنے کلام کا اظہار کرتے ہیں اور سامعین سے داد داد وصول کرتے ہیں یہ مشاعرے نہ صرف اردو زبان کی ترویج کا ذریعہ ہے بلکہ عوام کو اردو ادب سے جوڑے رکھتے ہیں اتّر پردیش میں بہت سے تعلیمی اور ادبی ادارے ہیں جو اردو زبان کی تعلیم و تربیت میں مصروفِ عمل ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور لکھنؤ یونیورسٹی جیسے ادارے اردو زبان و ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان اداروں میں اردو ادب شاعری اور تاریخ کی تعلیم دی جاتی ہے جس سے نئی نسل اردو زبان کی خوبصورتی اور ورثے سے روشناس ہو رہی ہے اردو زبان کی اہمیت صرف ادبی اور تعلیمی میدان تک محدود نہیں بلکہ صفا صفاحت صحافت اور میڈیا میں بھی اس کا نمایاں کردار ہے اتّر پردیش میں بہت سے اردو اخبارات اور رسائل شائع ہوتے ہیں جو جو عوامی مسائل سیاسی حالات اور سماجی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں ان اخبارات کے ذریعے اردو زبان کی ترویج اور ترقی کا عمل جاری ہے اتّر پردیش کی مذہبی تقریبات اور سماجی زندگی میں بھی اردو زبان کی اہمیت واضح ہے عید میلاد النبی محرم اور دیگر مذہبی تہواروں کے دوران اردو زبان میں خطبات اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے ان تقریبات میں اردو زبان کی خوبصورتی اور فصاحت نمایاں ہوتی ہے جو عوام کے جذبات جذباتی اور روحانی طور پر متاثر کرتی ہے جدید دور میں بھی اردو زبان اتّر پردیش کی ثقافتی شناخت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹفارم اور دی اور جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے اردو زبان کی ترویج جاری ہے مختلف ویبسائٹس بلاگز اور یو ٹیوب چینلز اردو زبان میں اب مواد فراہم کر رہے ہیں جو نوجوان نسل کو اس زبان کی جانب رغبت راغب کر رہے ہیں مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان اتّر پردیش کی ثقافتی شناخت کا ایک لازمی جز ہے یہ زبان نہ صرف تاریخی ورثے کے حامل ہے بلکہ ادبی تہذیبی اور سماجی میدان میں بھی اپنی اہمیت رکھتی ہے اردو زبان نے اتّر پردیش کی ثقافت کو ایک منفرد شناخت دی ہے جو اسے دیگر علاقوں سے ممتاز کرتی ہے اردو زبان کا فروغ اور ترویج اتّر پردیش کی ثقافتی شناخت کو مستحکم کرنے میں ہمیشہ معاون ثابت ہوا ہے اور مستقبل میں بھی اس کا کردار انتہائی اہم رہے گا